दामोदर मावजो नरेंद्र मोदी डोक्टर प्रमोद सावंत डोक् डोक्टर जयंती नायक रेमो फर्नानडीस राहूल गांधी अमित शाहा द्रोपती मुर्मू सोनया गांधी रवींद्र केळेकर बाकीबाब बोरकार राम मनोहर लोहिया लोकमान्य टीळक माहात्मा गांधी सोनया शिर्श शिर्सट लता मंगेश्कर हेमा सरदेसाय उशा मंगेश्कर कपील देव अमिता बच्चन सोरूख खान भुमी पेडणेकर हमुनाम चोपडेकर राजदीप नायक डोक्टर कोज्मा फेर्नानडीस विश्वजीत राणें गोविंद गांवडे वसंत भगवंत सावंत वि विराट कोली पोर पुर्णानंद चारी शुभम नायक मनोहर पर्रेकर मनमोहन सिंग अटल बिहारी वाजपय अबदूल कलाम